लग्न म्हणल्यार एक व्हडलो खोश्येचो सुवाळो हातूंत दोन घराबे एकठांय जाता लग्नाच्यो विधी आदले तेंपार तीन दीस पयलीं सुरू जाताल्यो आतां ते दीस वाडले आतां मेहेन्दी संगीत ह्यो चड कार्यावळी जाता ना तर पयलीं माठव देवळांत लग्न कार्याची सुरवात जाताली मेहेन्दी संगीत जाल्या उपरांत हळदीचो धार्मिक विधी जाता मागीर दुसऱ्या दिसा लग्न लग्नांत ब्राह्मण आसता त्यो सगळ्यो धार्मिक विधी करून घेता धार्मिक विधी जाल्या उपरांत सगळ्या जमिल्ल्या लोकांक स्नेह पुजन आसता म्हज्या मतान खूब म्हत्व आसा ह्या उपरांत घर भरोवणी जाता आनी व्हकल न्हवऱ्यागेर वता लग्न सुवाळो विधी धार्मिक पध्दतीन जाल्यो तरी ह्या लग्नाची नोंद सरकार दर्बरी केली वता